एक लाख एक हज़ार एक सौ अट्ठासी दो लाख दो हज़ार दो सौ अट्ठासी तीन लाख तीन हज़ार तीन सौ अट्ठासी चार लाख चार हज़ार चार सौ अट्ठत्तर पाँच लाख पाँच हज़ार आठ सौ अट्ठासी